भुरगेपणात म्हणजे सादारणपणान धाव्वी जाल्या तेंच वर्सा पयलो संधी म्हाका मेळ्ळी ती टुराक वचपाची ती म्हळ्यार पुण्याक

ते वेळार म्हाका गाडी लागप म्हणजे उलटी येवपासूय भंय आसतालो आनी ताका लागून भोंवपाक वयत्ना गाडीन न लागपा खातीर गुळी घेवप आनी मागीर प्रवासाक वचप हें करचें पडटालें आनी तो पयलोत गोंया भायर वचपाचो अणभव आडी पुण्याक वचून सिंहगड पळोवप हें खूब मनांत आशिल्लें थंय गेल्या नंतर लक्षांत येयलें की हो गड चडप म्हणजे खूब कठीण काम सादरण वर सवाय वर थंय गड चडपाक लागलो चलतूच गेले पूण जेन्ना वयर किल्ल्यार पावले तेन्ना मनाक खूब समाधान दिसलें की कशे पद्दतीन शिवाजी ताचे मावळे हे गडा वयल्यान सगळ्या भागाची टेळणी करताले ताजेर किल्ल्यार सद्दां वयर चडप देंवप हें कितकें कठीण काम ते करताले हाजो अणभव त्या निमतान येयलो भुरगेपणांत म्हाका सादरण हे किल्ले पळप हें खूब आवडटालें किद्याक तर इतिहासाची खूब आवड आशिल्ली आनी ताका लागून अशाच ठिकाणा पळप हें जातालें